असां कटनीअ में पंहिंजे परिवार सां गॾु पिकनिक मल्हाइण जे लाइ जागृती पार्क वेंदा आहियूं इहो तमामु सुठो पार्क आहे हिते विज्ञान पार्क बि ठहियल आहिनि जिते ॿार विज्ञान जा सुठा सुठा एक्सपैरिमेंट ॾिसी सघंदा आहिनि ऐं हिते तमामु सुठो झूला बि आहिनि जंहिं ते ॿार ॾाढो मज़े सां झूलंदा आहिनि हुन खां गॾु हिकु भूत बंगलो बि ठहियल आहे हिन करे असां हुते वञणु वणंदो आहे हुते वञी करे असां सैर बि क कंदा आहियूं ऐं उते फ़ोटू खिचण लाइ ॾाढी सुहिणी जॻहि आहे हुते कटनीअ में हिकु अन्ना पार्क आहे जिते असां घुमणु वेंदा आहियूं हुते बि ट्रेन हलंदी आहे ऐं पाणीअ में बेड़ीअ ते बि घुमाईंदा आहिनि